देखिये पोखरि जे छै पोखरिमे तालाब छै ओहिमे कतेक लोग जीरा गिराबै छै जीरासँ लोग अपना आगे बढ़ैके लिए अपन मछली गिरबै छै तऽ मछली बड़ा होइ छै मछली व्यपारी करै छै व्यपारी कैरिके किछु अपना सेहतके देबै छै पोखरिमे देखियौ जे सिंघाड़ा गिरबै छै सिंघाड़ाके सिंघाड़ा फरै छै सिंघाड़ा अपन व्यपारी करै छै तकरबाद पुरैनके पत्ता होइ छै पुरैनके पत्ता काटि कऽ अपन बेचै छै तकरबाद मखान होइ छै मखान बेचै छै अपना जे गरीब सबके लिए होइ छै देखियौ ओ सब जे छै अपना ईधरो घर छै ऊधरो घर छै जे आबे जाइके लिए सड़क नहि छै तऽ पोखरि छै बीचमे तऽ ओ केना एतै ओकरा लिए लोग नाव राखले छै नावसँ एहि पारसँ ओहि पार होइ छै कतेक होइ छै अपन गाछ बृक्ष रोपले छै तऽ अपन बगीचा आम छै लीची छै सब कठहर छै तऽ अपना किछु खाइ छै किछु बेचै छै तऽ तऽ खेत हर जे छै लोकके पोखरिके बगलमे खेत छै तब कि करतै खेतोमे तऽ किछु अनाज लगाबै छै तऽ किछु गहूँम धान मूँग आओर होइ जाइ छै तऽ अपना किछु खाइ छै खाइके लिए रखै छै किछु बेच लै छै तकरबाद जे छै देखियौ पहिले रहै पोखरि रहै पहिले जे लोक छठि पर्ब करै रहै छठि पर्बके लिए लोक पोखरिके साफ करै रहै हुंडासँ साफ करबै रहै साफ सुथरा कैरिके पानि दै रहै चुना सँ साफ करै रहै तब परबतनी सब पानिमे घुसि कऽ पर्ब करै रहै कते नहबै रहै कते घरसँ नहाय कऽ जाइ छै कते घृणा मानै छै कते नहि घृणा मानै छै कतेक पोखरिके भगवान माने छै आ देखियौ लोग पोखरिमे जे छै तलाब पानि शसँ भरल रहै छै कोनो पोखरिमे जे छै पानि अभी नहि छै सुखल छै कते लोकके पोखरिके बगलमे एकदम इँटाके सीढ़ी बना देने छै कहीं कहीं जे छै पोखरिके पूरा मट्टी से काटिके पूरा पोखरिके एक रङ्ग बनेने छै कते देखियौ मंडका भवनके द्वारा पोखरिमे पूरा तलाब बनाए देने छै कतेक लोग देखियौ पोखरिके जे छै गाछ बृक्ष अगल बगल पोखरिके आ बगल बगल लगाय देने छै कते पानि दऽ देने छै कतेक छै जेठ मइयाके दऽ देने छै कते पूजा करै छै पूजा करै छै तकरबाद लोग गंगा मैया अइसन पूजा करै छै पोखरिके पूजापाठमे छठि दशहरा जाइ छै तऽ अपन पूजापाठ करै छै देखियौ दशहरा होइ छै तऽ ओहिमे मूर्ति सब भसै छै कते तऽ सिरपंचमीमे भसै छै तकरबाद पूजापाठ एहि तलाब पानि जादा देखियौ अखनी भादव महीनामे पानि फूल भए जाइ छै पोखर तलाबमे अखन देखियौ पानि नहि छै पानि सुखल छै पोखरि आरमे सटे पानी एहि लए कऽ एहि पानि लए लोक तरसै छै पानि नहि छै पोखरिमे लोक गाछ बृक्षके लिए पानि तरसै छै देखियौ मछली रहै छै ओ पोखरिमे तकरबाद मखान रोपै छै मखान होइ छै पोखरिमे कतेक देखियौ हॉस्पिटलके कचड़ा सब पोखरिमे कतेक फेक दै छै तलाबमे फेक दै छै पोखरि रहै छै तऽ कतेक गंदगी रहै छै कचड़ा बनाय दै छै पोखरिके कते देखियौ कचड़ाके साफ करै छै पोखरिमे पानि दएके पानि रहै छै कोनोमे जीरा गिरबै छै जीरा गिरायके अपन व्यपारी करै छै जीरा जे गिरबै छै तऽ अपन केओ बगलमे जे आम जे फरै छै पोखरिमे पोखरिमे जे पानि रहतै तऽ पोखरिमे आम ने गिरतै ने पानिके टाइममे पानिमे गिरतै ने अखन देखियौ पोखरि कहिया आम जे छै लोग अपना किछु खाइ छै किछु बेचै छै पोखरि जे छै सबके लिए ने छै सब समा सबके लिए सँ समाजिक छै समाजिक सबके लिए पोखरि छै पोखरि जे छै ई सब दीदी भैया अपन पोखरिमे जाइ छै पानिके पूजापाठमे पूजा करै छै दशहरामे देखियौ गंगा मैयाके पूजै छै तऽ एक तरह सँ पोखरि छै तऽ गंगे मैयाके छियै लोग जाइ है दूर मे नहि छै पोखरि नदी नहि छै तऽ पोखरेमे जाइ छै पूजा करैलए कते लोक पोखरिमे नहबै छै कते पोखरिमे नहि नहबै छै देखियौ पहिले धोबी रहै पोखरिमे तऽ कपड़ा खीचै रहै पहिले कुवाँ नहि रहै शौचालय नहि रहै तऽ पोखरि रहै पोखरिमे जा कऽ धोबी सब कपड़ा खीचै रहै कपड़ा सुखबै रहै तब घर लए जाइ रहै कते छोट जाति सब देखियौ ओकरा आरके कऽल नहि छै तऽ जाइ छै नदीमे नहबै लए पोखरिमे जाइ छै कपड़ा खीचै लए कपड़ा खीच कऽ बच्चा सबके सुखबै छै साड़ी जे होइ छै अपना घरेलू काम कचड़ासँ आब जे पोखरिमे सँ देखियौ लोक मट्टी निकालि कऽ मट्टीके चूल्हा बनबै छै मट्टी जमा करै छै घर हर अँगना घरके साफ सुथरा करै छै देखियौ पोखरिमे सँ अखनी पानि तऽ नहि छै पानि सुखि गेल छै पोखरिमे देखियौ केतना लोकके अथी होइ छै कि अपन पोखरिके लिए सत सेहत होइ छै पोखरिमे एतना पानि रहै छै तलाबमे इसलिये महिला सब पोखरिके लिए देखियौ पोखरिमे जा कऽ साफ करै छै जींस दूटा लेबरके राखि कऽ पोखरिके साफ करबै छै गंदगी उन्दगी जेतना रहेला सब साफ सुथरा कैरि कऽ तकरबाद पोखरिमे लोग पूजापाठ करै छै पूजा कैरि कऽ लोग जे छै ने आइ पोखरिके देखियौ केतना सुरक्षित भगवान बिराजै छै आइ गाछ बिरिछ रहै छै पोखरिमे कतेक पूजा पाठ करै छै पोखरिके जे छै पानि लोग गंगा मैया लङ्ग जाइ छै तऽ कतेक शुद्ध मानै छै कहलक पोखरिके पानिसँ होइ छै जेना गंगा मैया भागलपुर जाइ छै ओहिसे पोखरिके पानी लोक लाबै छै पूजापाठ करै छै पोखरिके पानिसँ महादेवके पूजा करै छै गंदगी रहै छै या किछु रहै छै देखियौ कतना पोखरि तलाब भर कऽ पानि नदी आरमे कतेक लोकके मुर्दा जलबै छै जलबै छै ने मुर्दा सब भागलपुरमे देखियौ कतेक केहन केहन नदीमे देखियौ लोग सब जलाबै छै पोखर तलाब जे छै जे कतेक लोक मरी मरै छै तऽ ओ गंगा मैयाके मुरन अथी करबै छै लोक गंगा मइयाके वहाँ पर खोइछा दै छै खोइछा दऽ कऽ तकरबाद जे छै गंगा मैयाके कतेक मांगै छै कि हमरा बेटा दऽ या बेटी दऽ गंगा मैया कहै छै ने पोखरि तलाब गंगा मइया लङ्ग जाइ छै कतना लोग प्रार्थना करै छै हाथ जोरि कऽ कल जोरि कऽ ठार रहै छै कि गंगा मैया हमरा एगो पुत्र दिहऽ गंगा माइ जकरा खुश होइ छै ओकरा दै छै जकरा खुश नहि होइ छै ओकरा नहि दै छै जकरा आत्मा शुद्ध छै तऽ परमात्मो पर छै गंगा मैया कहै छै हे गंगा मैया तू हमरा लिए किया अन्हार कैले छऽ ककरो बेटी दै छै दस टा छै ककरो दै छै बेटे दै छै आँय ककरो रोटीपर नीमक नहि ककरो रोटीपर पानि नहि

भगवान कतेक लोकके अनैति करै छै देखियौ पोखरिमे देखियौ गंगा माइसँ लोग गंगा पोखरिमे गंगा माइ कतेक लोक गंगाजल लाबै छै ओकरा लोग पवित्र होइ छै